हा हा भाॼी खपंदी हुई थोरी छो त घर में अॼु महिमान अचनि वारा आहिनि त त वाङण खपंदा किलो खनि वाङण सावा ॾिजो कारा वारा न ॾिजो हा इहो भरितो वग़ैरह ठाहिबो न त वणंदो ॾोॾन सां ॿियो न टमाटा किलो खनि मोकिलिजो त टमाटा न हो अंग्रेजी मोकिलिजो वॾा वॾा जेके हूंदा आहिनि हो देसी टमाटा न मोकिलिजो हा छो त देसीअ में मजो नथो अचे हो खट्टा खट्टा था थियनि त भाॼी सुठी नथी ठहे हा ॿियो किलो लाहौरी गजर मोकिलिजो अथव न लाहौरी गजर हा त सुठियूं मोकिलिजो हे न अॻिए दफ़े सुठियूं कोन्ह मोकिलियूं हुयव

हा ग़ुल गोभी सुठी हुजनि ईअं खिलंदड़ हुजे हिकदमि हे मुरझायल ऐं मेरी मेरी न हुजे हा अच्छी मोकिलियो सुठो अॻिए दफ़े बराबरि कोन्ह हुई कीड़ा था निकरनि अॻिए दफ़े तव्हां सवा

शिमला मिर्च अथव अच्छा त शिमला मिर्च न मूंखे न पोइ ॻाढ़ा ऐं पीला बि खपनि हा त पाव पाव आहे न टई टई अथव न उहे बि हा त इन पाव पाव आहे न सभु मोकिलिजो ॻाढ़ा ऐं पीला ऐं सावा हा मिक्स में करे छॾियो

हा ग़ुल गोभी घणे आहे ग़ुल गोभी त य ॾाढी महांगी था ॾियो असांजे पासे वारो थो असी रुपए में ॾिए थो न न वज़न त असां पाण ॾिसी करे तोराए करे ईंदा आहियूं त घटि कीअं ॾींदो न न असी लगायो असी बराबरि हिनमें त घटि कयो कॾहिं बि कंहिंमें घटि न कंदा आहियो घटि त कबो आहे न माण्हू खे न न असी लगायो असी मां वधीक घटि न करायो थी माव असी बराबरि अथव असी बराबरि अथव असी लगायो ऐं लाहौरी गजर घणे आहिनि अच्छा हुनजो सठि लॻाइजो बाक़ी सभिनि में घटाइणो त पवंदो तव्हां सभिनी में वधाईंदो त मूंखे सभिनि में घटाइणो त पवंदो न सठि रुपए मां न सभिनि हंधि हाणे चालीह पिया हलनि तव्हां सभिनि में वीह वीह चालीह चालीह वधाए करे ई था ॿुधायो हा सभिनि जो सभिनि जो खेतनि मां ई त ईंदी आहिनि सभिनि जो खेतनि मां ई ईंदी आहिनि पाण थोरी कोई पोखिंदो आहे सभु उता ई खणी ईंदा आहिनि हा

हा ठीकु आहे तव्हां किलो गोभी किलो गोभी किलो वाङण ऐं किलो टमाटा ऐं शिमला मिर्च जेकी आहिनि उहे टेई पाव पाव मोकिले छॾिजो ठीकु आहे न त तव्हां मोकिलिंदो न वठणु अचणो पवंदो ठीकु आहे पेमेंट तव्हां मूंखे स्कैनर मोकिलिजो त मां तव्हांखे ऑनलाइन करे छॾींदीमाव ठीकु आहे हा ठीकु हा